अजून कॅब कित्याक आयली ना हाका सकाळीं आठांक आपयलें पूण अजून कॅब आयली ना आयज आमी गोंय पळोवपाक वचपाचीं आसलीं साडे आठ जालीं तरी कॅब कित्याक आयली ना कॅब ड्राव्हराक फोन लायल्यार बरो अरे रिंग जाता पूण हो कित्याक फोन उखलना ट्रॅवल एजन्सीक फोन केल्यार बरें हॅलो गोवा टुर्स ट्रॅवल एजन्सी न्हय हांव प्रतिमा प्रभुदेसाय उलयतां हांवें सकाळीं आठ वरांचेर कॅब बूक केल्ली पूण साडे आठ जाल्यार सुद्दां तुमची कॅब आयली ना खूब वाट पयली कितें म्हणटा कॅब येतली म्हण पूण केन्ना आमी पुराय दिसाची भोंवडी थारायिल्ली आसा अर्दे तास वेळ जावप म्हळ्यार पुराय प्लेन चुकप पर्यटकाक वेळेर कॅब धाडप ही तुमची जाबाबदारी आतां आमी वाट पळयतात दुसरी कॅब मातशे धाडात बेगीनच